عام طور پر ترکیب پر عمل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک خاص طرز کے کھانے کی تیاری کی جا سکے جوکہ دی گئی ترکیب کے مطابق ہو تاہم اکثر لوگ اپنی ذاتی پسند دستیاب اجزا اور دیگر عوامل کی بنیاد پر ترکیب میں تبدیلیاں کرتے ہیں ترکیب میں کی جانے والی کچھ عام تبدیلیاں یہ ہو سکتی ہیں اجزا کے مقدار میں تبدیلی ذائقے کے مطابق نمک مسالے یا میٹھا کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اجزا کا متبادل کسی اجزا کی غیرموجودگی میں اس کا متبادل استعمال کیا جا سکتا ہے مثلاً مکھن کی جگہ تیل یاں دودھ کی جگہ کریم وغیرہ پکانے کے طریقے میں تبدیلیاں اگر کوئی خاص طریقہ مشکل ہو یا پسند نہ ہو تو اسے آسان یا متبادل طریقے سے پکایا جا سکتا ہے مثلاً فرائنگ کی جگہ بکنگ اضافی اجزا ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے اضافی اجزا جیسے کہ سبزیاں جڑی بوٹیاں یا گوشت شامل کیے جا سکتے ہیں کیا آپ کسی خاص ترکیب کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا ہے